جی ہاں ہم ایک مسافر بس کی وضاحت کر سکتے ہیں اس میں بس سب طرح کی ہوتی ہیں بہت اچھے سے اچھا بھی ہوتا ہے اور سیمپل سا سیمپل بھی ہوتا ہے جہاں تک بات کی جائے بس کے شکل و صورت کی اور بس میں سہولیات کی اور بس کے انداز کی تو میں یہ کہوں گا کہ بس میں جو ہوتی ہیں سیٹیں بھی کوئی بس میں سیٹ آرام دہ بھی ہوتی ہے اور کوئی سیٹ آرام دہ نہیں بھی ہوتی ہے ڈرائیور اس میں سب سے آگے رہتا ہے جو کہ اپنے انڈیا میں دائیں سائیڈ ڈرائیور کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جو کہ سب سے آگے ہوتی ہے اور سامان رکھنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ سب سے پیچھے ہوتی ہے اور مسافروں کے لیے دائیں اور بائیں سائیڈ کھڑکیاں یکے بعد دیگرے ہوتی ہیں اور یہ بسیں زیادہ تر ڈیزل پر چلتی ہیں جی ہاں ہم نے بس سے سفر کیا ہے اور اس بس کی اہمیت میں اس طریقے سے بتلا سکتا ہوں کہ جس طریقے سے لاک ڈاؤن میں ٹرینیں بند ہو گئی تھیں تو یہی بسیں کام آئی تھی جو کہ مسافروں کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا رہی تھیں اور اسی طریقے سے بہت ساری قصے اور بہت ساری واقعات ایسے رونما ہوئے جس میں بس کی اہمیت پر میں کہنا چاہوں گا کہ اس دفعہ کہ میرا ایک واقعہ ہے کہ میرا لکھنؤ سے سہرسہ کا سفر تھا اور وہ ٹرین سے ہو رہا تھا لیکن کھگڑیا جب پہنچنا ہوا تو وہاں پر سے کھگڑیا سے لے کر کے مانسی تک کا جو ریلوے لائن تھا وہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے مجھے بس سے سفر کرنا پڑا تھا اور اس بس پر میں نے سفر کیا اور بس نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں منزل مقصود تک پہنچایا گو کہ اس وقت راستہ ٹھیک نہیں تھا اس وجہ سے کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن مجھے منزل مقصود تک اس بس نے پہنچا دیا اب بس کئی طریقے سے ہوتی ہیں کوئی بس جو ہے دو گیٹ والے ہوتے ہیں پہلے زمانے میں ایک ہی گیٹ والا ہوا کرتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بس جو ہے اے سی والا ہوتا ہے کوئی بس اے سی والا نہیں ہوتا ہے کسی بس میں بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں کسی بس میں سہولیات کم ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ بس ہمیشہ سے لوگوں کے کام آئی ہے اور آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی